आङो उन्दैनिफ्रायनो आर्ट खामनो मोजां मोनो ओंखायनो आङो दायो बे मिउजिक एन्द फाइन आर्ट्स कलेजाव एदमिसन लादों ओमफाय बेव लानाय उनाव आङो आंनि पैन्टिं खौ लादों आङो पैन्टिं ओमफाय बेव साबजेक्ता दङ पैन्टिं स्काल्पचार एप्लायद ग्राफिक्स

पैन्टिंआव नोङो जोंना लाइभ स्तादि ओरै आउटदर स्केत्स बिदि माबायो फोरोङो जोंनो ओमफ्राय ग्राफिक्साव उद कातिं प्रिन्तआउट बायदिसिनाखौ जोंनो माबादों फोरोंदों ओमफाय बेनि उनाव स्काल्पचाराव नोङो मुर्ति बानायनाय नङाबा जिब जुनार बायदिसिना नङाबा मैगं थाइगं आरि हाजों बानायनो फोरोंदों ओमफाय एप्लायदआव बिदिनो ग्रेत मेन आरिनि बायदिसिना बिदिनो लेरनाय मानाय मा आखिनायफोरखौ माबा गासिनो फोरोंदों जोंनो ओमफाय आङो दायो बे कलेजाव फरायनानै

सासे आर्तिस्त जानो लुगैदों ओंखायनो आङो बेव माबादों एदमिसन लादों आङो उन्दैनिफ्रायनो बिदिनो आर्त खामबाय थानो मोजां मोनखायोमोन ओंखायनो आं बे कलेजाव लानाय जादों